ہاں مہاراشٹر میں بہت ساری جو ہے چیزیں ہیں تو وہ فنون ہیں اور دستکاری ہے جو صرف مہاراشٹر کی اہم مہاراشٹر میں ہی ملتی ہیں وہ چیزیں جیسے کہ کولہا پوری چپلیں ہو گئی یا پھر جو ہے تو ناگپور کے مسالے ہو گئے یا پھر جیسے مال ناسک کے انگور ہو گئے یا پھر خیر یہ تو یہ تو زراعتی اس میں ہی آ گیا لیکن مہا مہاراشٹر میں ہی بہت اچھی پیٹھنی ساڑیاں بھی بنتی ہیں جو جو یہاں کی وراثت میں سے ہیں جو یعنی یہ جو ساڑیاں ہیں وہ جنریشن ٹو جنریشن لوگ بناتے رہے ہیں پہلے وہ ہاتھ کے لوم پر بنتی تھیں پھر اس کے بعد پاور لوم سیمی آٹومیٹک لوم پر بنتی تھیں اب جو ہے تو پاور لوم والے اس پر بنتی ہے بٹ ایسا مجھے میں نے اپنی اپنی والدہ اور اپنی دادی سے سنا ہے کہ پہلے جو ان کے زمانے میں جو راج راجا اور بادشاہ یا ملکہ ہوتی تھیں تو ان کی جو پگڑیاں ہیں اور وہ پیٹھنی ساڑیاں ہیں تو وہ سونے کے تاروں سے بن بنی جاتی تھیں اصلی سونے کے تاروں سے اور وہ اتنی خوبصورتی ہوتی تھیں اور اتنی مہنگی ہوتی تھیں یعنی دور دور سے لوگ اس کی اس کی قیمت بھی جو ہے لاکھوں میں ہوتی تھی ان ساڑیوں کی اور بہت دور دور سے لوگ جو ہے تو اس کا اس کا پیٹھنی ساڑی اور اس کا جو ہے تو آڈر کرتے تھے پگڑی کا اس کے علاوہ ویسے ہی کولہا پوری چپلیں جو ہیں تو چمڑے کی چپلیں اور وہ آج بھی بہت اتنی ہی مشہور ہیں اب تو زیادہ تر لوگ جوتے استعمال کرتے ہیں لیکن ان چپلوں کی خوبصورتی اور ان چپلوں کی جو ایک آرام دہ اور یہ ہے خصوصیت ہے آرام دہ ہونے کی خصوصیت ہے وہ اپنی خصوصیت اور خوبصورتی کی وجہ سے جو ہے تو مجھے تو بہت پسند ہے کولہا پوری چپلیں اور اس کے علاوہ ناگپور میں الگ الگ قسم کے مسالے بنتے ہیں تو ایسی بہت ساری چیزیں یا پھر جوٹ کے بھی کچھ سامان بنتے ہیں جیسے کہ ٹوکریاں ہو گئیں یا پھر تھیلیاں ہو گئیں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں